प्रणाम प्रणाम बोल रहे हैं कि क्या हुआ कौन सी मछली चाहिए रोहू इस समय पता है कितने रुपये है मतलब यहाँ मतलब थोक चहिए मतलब मतलब बेचने के लिए चाहिए मतलब कितना तब भी बारह किलो का सर तो तो यार आज मतलब मतलब मछली मतलब बची है बहुत थोड़ी मतलब बची है उसके बाद इसका आज रेट है पता है कितना है मतलब यह शुरुआती रेट पता है लाश्ट तक मतलब शुरुआती बेच दिए थे मतलब कम दाम में बेच दिए थे क़रीब मतलब हाँ रेट बता रहे है मतलब कि शुरुआती बेचे थे वही एक सौ बीस सौ बेचे थे मांगूर बेचे थे हो गया मतलब किसने बताया हम्म मतलब नाम तो बताए होंगे ठीक है अच्छा मतलब वह मतलब मांगूर ही चाहिए कि और कोई भी मछली चाहिए मांगूर और रोहू देखो मांगूर का रेट है एक सौ बीस रुपये ठीक उसके बाद आपका रोहू का है मतलब रोहू देख लो ज़्यादा से ज़्यादा सौ रुपये नब्बे रुपये है चलो तुम्हे नब्बे रुपये चलो चलो ठीक है चलो चलो अच्छा ठीक है तुम्हे नब्बे रुपये गल्ला लगा कर दे दे रहे है ना मतलब यहीं है यह जो मतलब देख रहे हो मतलब नई मच्छर अड्डा के पास है मतलब छोटी सी दुकान है वहीं पर रहता हूँ हाँ भाटा वाले गली के बग़ल में

मतलब और कोई और हाँ है ना मतलब अभी मतलब नेम नहीं रखे बैनर देखो नहीं बनवाए हैं मेरे मतलब मेरे ही नेम से चलता है और उसके बाद और कोई भी मछली चाहिए तो वह भी बता दो ओह यार मतलब वह सुबह ही सुबह मिलता है ना सुबह ही मिलता है मतलब कि बहुत सारे जो कस्टमर लोग आते हैं ना क्या करते हैं मतलब ठीक है सर आपको आते हैं तो वह ले जाते हैं सुबह सुबह क्योंकि देखो ज़्यादातर छोटी वाली जो मछली होती है ना ज़्यादतर सुबह ही बना कर खाते है देखो बड़ी वाली जो मछली होती है ज़्यादा मतलब कुछ देर के बाद या शाम के बाद भी बेच देते होंगे कोई दिक़्क़त नहीं है नहीं जो सुबह वाली जो मछली हो जाती है ना क्योंकि वह बासी हो जाती है ना तो फिर ताज़ा नहीं रहती है ना वह बासी हो जाती है ना हाँ हाँ सुबह सुबह में आओगे मतलब जल्दी मिल जाएगा ना मतलब पाँच या पाँच बजे या छः बजे तक आओगे छः बजे या पाँच बजे के अंदर आओगे तो तुम्हे मिल जाएगा मछली छोटी वाली कोई नहीं कोई दिक़्क़त नहीं है तो मतलब आ सकते हो तो तुम्हारे लिए मतलब अलग से निकाल के रख देंगे ना मतलब दूसरे ग्राहक को बता देंगे यह माल मतलब बिक गया है मछली का ठीक है ठीक है ठीक है आओ आओ